جیسے کہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے بہت زیارہ روشنی لائٹنگ وغیرہ کہ جاتی ہے تو اُس کی وجہ سے ستارے وغیرہ ہم لوگوں کو نہیں دکھتے ہیں ستاروں کا بالکل ہی ہمیں دکھنا کم ہو گیا ہے ہم اچھے سے صاف ستاروں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اِس لیے اب ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ روشنی وغیرہ تو ہم زیادہ نہیں دیکھ پاتے تو ہم لوگ گاؤں وغیرہ یا ہل اسٹیشن وغیرہ جا کے وہاں صاف ستارے تب دیکھتے ہیں اورجب میں ستاروں کو دیکھتی ہوں آسمان میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آنکھیں ہٹانے کا من نہیں کرتا وہاں سے کیوں کہ ہمارے شہر میں تو ہوتا نہیں ہے ایسے کیوں کہ لائٹنگ وغیرہ اتنی زیادہ ہے اب جیسے کہ ستارے کو جو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اُس بعد اب ہمیں اب کیا نام ہے گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تبھی تو ہمیں صاف دکھیں گے ہمارے علاقے میں تو نہیں دکھتا ہے تو جب گاؤں وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تب بھی ہم کو صاف صاف دکھائی دیتا ہے اور وہاں سے نگاہ ہٹانے کا بالکل من نہیں کرتا اتنے اچھے لگتے ہیں آسمان میں وہاں پہ شہروں میں تو بہت ہی زیادہ بیکار ہو چکا ہے لائٹنگ وغیرہ سے لائٹنگ کی وجہ سے ستارے صاف نہیں دیکھ پاتے اتنا پولیوشن وغیرہ ہو چُکا ہے